हैलो आर्या डांस क्लास से बात कर रहे हैं दरअसल मुझे डांस सीखना था स्टे होड जिसमें की वेडिंग भी है और वेस्टर्न कुछ स्टेप वगैरह भी सीखना है और और यह सब चीज़ें में मुझे करना है तो इसका कितना कोर्स रहेगा और कितनी उसकी फीस क्या है आप मुझे बताईए हाँ हाँ अच्छा हाँ हाँ तीन मंथ फाइव थाउजेंट पर मंथ का रहेगा अच्छा अच्छा अच्छा तो सर इसमें जो आपके जो फीस है वर डिस्काउंटेबल रहेगी या मतलब कुछ मैं मिलेगा कुछ

हाँ हाँ हाँ हाँ अच्छा तो सर उसमें हमें क्या क्या मतलब कौन कौन से स्टेप सिखाएँगी मतलब कि कौन कौन सा डांस वेस्टर्न है हाँ

अच्छा अच्छा अच्छा जी तो सर मैं अच्छा हाँ अच्छा अच्छा तो सर अपना यह टाइमर क्या रहेगा सर जी जी अच्छा अच्छा अच्छा एक बजे से संडे ऑफ है अच्छा जी अच्छा अच्छा अच्छा तो ठीक है सर मैं फ़िर फॉर्म भरने कब आ जाऊँ तो सर मुझे अभी कितना पर करना होगा एडवांस क्यों देना पड़ेगा अभी अच्छा अच्छा ठीक है सर फ़िर मैं आपके पास से कल सुबह दस बजे आऊँ ठीक ओके नमस्कार